आङो उन्दै समनिफ्रायनो गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा सासे सेंग्रामोन आङो जेब्ला उन्दैयाव गामियाव थानानै लोगोफोरजों फुटबल गेलेयोमोन होमब्ला गोबां जाथाइफोर जादों बे जाथाइफोरखौ आङो बुंनो दायो नाजादों आङो फुटबल होनब्लानो आङो

लोगोफोरखौ नायगेरबोग्रा मानसिमोन आरो फुटबलाव आङो उन्दैनिफ्रायनो गेलेयोमोन आरो बे गेलेनाय समावहाय आङो फुटबलनि गासै खामानिफोरखौ बल नागिरनाय बलनि खामानि मावनाय फाहाम होनाय बेफोर खामानिखौ मावनायजों लोगोसे लोगोफोरखौ दैदेननाय बेफोर खामानियाव आङो आखा फाखामोन आरो फुटबल आंनि मोनसे मोदोमाव थाखानाय मोनसे खेलामोन बे खेलाखौ आङो सामफ्रामबो मोजां मोनोमोन आरो गेलेयोमोन बेबायदिनो आङो उन्दै समाव गोबां गेम गेलेबाय बे खाथिनि गामिफ्रावहाय थांनानै आङो बल गेलेदोंमोन आरो बेयाव जेब्ला आङो गल होयोमोन होम्बा आङो जोबोद रंजायोमोन आरो लोगोफोरखौ गोबाहैयोमोन आरो बिसोरखौ हामबाय होनोमोन बेबायदिनो आं फुटबल गेलेनानै सासे मोजां मोनग्रा गथ'मोन आङो उन्दै समाव जेब्ला लोगोफोरजों फुटबल गेलेयोमोन होमब्ला लोगोफ्रा आंखौ जोबोद बाख्नायोमोन मानोना आङो फुटबल गेलेनायाव गोख्रों आरो बोलोगोरामोन बेबायदिनो देरनानै आङो जेब्ला स्कुलाव फरायबाय स्कुलाव फरायनायावहाय स्कुल लाइफआव आङो गोबां समाव स्कुलनि थाखाय गेलेबाय आरो बेबायदिनो स्कुल टुरनामेन्टफ्राव आङो फुटबल गेलेनानै स्कुलनि थाखाय कापफोर लाबोना होफैबाय आरो लोगोसे स्कुल टुरनामेन्टआवहाय बेबायदिनो बाहागो लानानै सार्टिफिकेट एबा मोनदोंमोन बेबायदिनो जेब्ला आङो जुनियर फुटबल टुर्नामेन्ट आव थांदोंमोन होमब्लाबो बे फुटबल गेलेनानै जुनियर टुरनामेन्ट बियो गेमा बरपेटा रडआव जादोंमोन बेवहाय आङो मोजां खेल दिन्थिनो हादोंमोन आंनि फारसेनिफ्राय आङो गल जाहोआखैमोन जुदिअ'बा जों हारिदों नाथाय आंनि फारसे आं गेलेनानै मोजां दिन्थिनो हानायखाय आं गावखौनो गोग्गा मोन्दोंमोन